हेलो हँ नमस्ते दीदी ठीक हइ अथी सभमे चाहै हमहूँ आओर ठीक छियै कथीसभ करै छियै खेती करै खेती केना खेती करै खेतीमे कथीसभ दै छियै ह्म्म उएह हमहूँ हमहूँ अथी हमहूँ देखतियै हमहूँ करितियै खेती गृहस्थी केना होइ छै नहि तऽ हमहूँ सिखतियै आ करितियै रहए केना रेट केना दै छियै केना रेटमे छै खेती गृहस्थीमे रेट केना हम लेबै हँ हमहूँ करबै खेती केना करै छै नहि करै छै हमहूँ बुझि समझि लेबै तभी तऽ हमहूँ करबै अच्छा आलू आओर रोपै छियै तऽ कहाँके दै छियै अथीमे दै छियै ओ खेत कोल्ड स्टोरमे ठीक हइ आ बढ़िआँसँ खेती गृहस्थी आब कऽ लेब हँ हँ ह्म्म ह्म्म ह्म्म अच्छा ठीक हइ तऽ हँ अच्छा हँ हँ हमहूँ हमहूँ सोचै छी हमहूँ खेती गृहस्थी हँ हमहूँ खेती गृहस्थी करबै तऽ हमहूँ किछु किछु आलू प्याज गोभी आओर रोपि देबै तऽ हमरो थोड़ा बहुत हो जेतै तैँ जे छै पहिले पूछि लै छियै केना खेती गृहस्थी करैके हइ कथी कथी करैके हइ खेती गृहस्थीमे आ आँय हँ